ہیلو اس سے پہلے جو میں یہ غازی آباد گیا تھا تو وہاں پر جو میں نے جو کرایہ دیا تھا وہ بہت زیادہ تھا حالانکہ اتنا کرایہ نہیں ہونا چاہیے اور ایک بہت ساری ایجنسی ہیں جو بے کار کا مطلب بے کار کے پیسے لیتی ہیں حالانکہ بہت زیادہ پیسے ہیں یہ ہمیں شکایت کرنی چاہیے یہ میں شکایت کر رہا ہوں ایجنسی سے کہ اتنے کرایہ نہ کریں بہت ہی کم کرایہ ہونا چاہیے یہ تو بہت زیادہ کرایہ ہے کم سے کم تھوڑا ہی کرایہ ہونا چاہیے لیکن بہت ساری ایسی ہیں کمپنی جہاں پر بہت کم کرایہ ہوتا ہے لیکن آپ اتنا کرایہ کیوں دے رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے جو آپ مطلب اتنا کرایہ دیتے ہیں میں یہاں سے بٹلہ ہاؤس گیا تھا ایجنسی کے ذریعے سے بروکر کے ذریعے سے تو اس میں میں نے بہت پیسے پے کرے تھے لگ بھگ دو سو کے آس پاس تو یہ بہت زیادہ پیسے تھے یہ اتنے پیسے کیوں ہیں آپ کو بہت ہی کم جو ہیں بہت ہی کم کرایہ رکھنا چاہیے یہ بہت زیادہ پیسے ہیں مجھے تو مناسب لگے نہیں لیکن مناسب ہونے چاہیے یہ اب یہ یا تو میں شکایت کر رہا ہوں آپ سے ایجنسی کے تھرو کہ آپ اس طرح کی جو ہیں حرکت نہ کریں اور یہ جو ارے یہ جو شکایت جو میں کر رہا ہوں آپ سے اس شکایت کو دور کرنے کی کوشش کریں یہی میرا مقصد ہے آپ سے رابطہ کرنے کا اور آپ سے بات کرنے کا